ہمارے یو پی اتر پردیش میں کافی سارے تہذیبی روایتیں ہیں اور روشیں ہیں جیسے کافی سارے مدرسے بھی ہیں اور اسکول بھی ہیں جن میں ابھی بھی کافی اچھی تہذیب سے روایتیں ہوتی ہیں اور روشیں ہوتے ہیں کافی مشہور ہیں بجنور ہے ہمارا جہاں پر کافی اچھی تہذیب پڑھائی جاتی ہے روایت و اچھی تہذیبوں کا ادب سے بہت زیادہ روایت ہے بہت زیادہ مشہور رہتی ہے اور کرت پور ہے ہمارا کافی مدرسے ہیں جہاں پر بہت تہذیب بچوں کو سکھائی جاتی ہے بہت زیادہ مشہور رہتی ہے اور ایک مظفر نگر ہے سہارنپور ہے یہ دو تو شہر تین چار شہر کافی جگہ ایسی ہے جہاں پر تہذیب کی بہت اچھی سی روایتیں ہیں اور بہت روشیں بھی ہیں بہت اچھے کلچر ہیں جہاں پر اردو زبان بولی جاتی ہے